हाँ मध्य प्रदेश में व्यवसाय विकास और उसकी विस्तार के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती हैं जैसे कि यदि हम बात करें कर को लेकर के तो यहाँ पर बहुत सारे कर को में छूट के लिए छूट दी जाती है जैसे कि वृद्धों के लिए बहुत से बहुत से सुविधाओं में कर माफ है उनके लिए कर में छूट है उनके लिए बहुत सारे सुविधाएँ हैं जिसमें वो कर को माफ़ माफ़ होता है उनके लिए और इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार अपने विकास के लिए क्षेत्र के विकास के लिए बहुत से बैंकों से लोन भी लोन भी लेती है बहुत से इंटरनेशनल बैंकों से भी लोन लेती है बात करें विश्व स्तर से भी लोन लेती है तो उससे हमारे मध्य प्रदेश का विकास होता है और इसके अलावा मध्य मध्य प्रदेश सरकार जो है हमारे जो बाहर से आए हुए फोरेन से विदेशों से आए हुए जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो आ करके हमारी मतलब जिसमें कम्पनी लगाना चाहते हैं उनको बुलाती है उनको जमीन मुहैया कराती है ताकि वो मध्य प्रदेश की प्रगति हो और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग अपना पैसा लगा करके कम्पनियाँ बनाए तो इस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार योजनाएं बना करके कर को लेकर के विदेशी के निवेशको को ले करके और बैंकों में जो सबसे ब्याज दर होती है उनको भी वो माफ़ करवाने का प्रयास करती है जैसे कि बैंकों में बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए वो सस्ते लोन मुहैया करवाती है तो सस्ते लोन मुहैया कराने के लिए एक नियमबद्ध तरीके से चलती है एक नियम बनाती है तो इस इस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार योजनाएं बना करके मध्य प्रदेश का विकास करती है